जी नमस्कार सर मैं दैनिक पत्रकार जागरण से बात कर रहा हूँ क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी जी आप अपना पूरा नाम और पता मुझे बता दीजिए तो मैं उससे मैं आपका मासिक शुल्क देखकर बताता हूँ आपको जी आपका मासिक शुल्क साढ़े तीन सौ रुपये होता है के अतिरिक्त और नहीं है सर साढ़े तीन सौ रुपये ही है नहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है हमारा लड़का आएगा और आपके घर से ले लेगा मां मासिक शुल्क जब महीना ख़त्म हो जाएगा नहीं नहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है हमारा लड़का आएगा आपसे ले लेगा नहीं सर अपना दैनिक जागरण पत्रिका मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित है जी सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत इसके अतिरिक्त कोई और सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी जी